म्हज्या आवडीचें खाण म्हळ्यार रस आमलेट गोंयांत तर रोस आमलेट सामकीच फामाद खंयच्याय रस्त्यान चल तूं तुका रस आमलेटीचो गाडो हो मेळटलोच आनी रस आमलेटी भितर चिकन रस आसता चिकन पीस आसता ऑमलेट आसता आनी पाव आसता आनी तें म्हाका खंयच्या वेळार खावपाक आवडटा म्हणपाचें जाल्यार म्हाका तें पावसाच्या दिसांनी खावपाक चड आवडटा पावसांचे दिसांनी खंयच्या तरी रस्त्याच्या सायडीच्यान गाड्यार वचून ती रस आमलेट खावपाक खुबूच वेगळीच मजा आसता बारीकसो पावस पडटा आनी तेन्ना रस आमलेटीचो आस्वाद घेवप सामकेंच म्हाका बरें दिसता